औ बुंदों आथसा मा खामानि स्किमफ्राथ दा एसे मोन्नै मोनथामसो दङ दंनाया पार्मारफोरनिबो स्किम दं माइ गायनाय लन रेसन कार्ड बिदिनो जों गामि गामि हरदों बेखौ मानि गामि वाइस सो बे दा बेखौ जों औ नटिस मोनगोन औ गामि गामि जों ओरैनो फाथाय हरगोन बिदिनो भि सि डि सि एरिया बिदिनो गामि गामि हरगोन जों खबर लाबानो जाबाय आरो नों एप्लायाथ अपलाइन आनो जाबाय बिनिफ्राय बेयाव नों

आडार कार्ड पेन कार्ड बायदिसिना बेखौ होबानो जाबाय साबमित दा मा बियो जों उनाव नटिस हरबा लारायनानै माबाबानो जाबाय आरो आमफाय दा पि एम किसानाथ' दा सोरनावबा सोरनावबाथ पेनडिं जानानै थायो फैनाया दाथ' गोदान स्किम ओंखारथयाखै बेनो पि एम किसानानो फुरानायानो दंथयो रिनु नोंना आडार कार्ड लिं बाथ बेखौ रिनु खालायनांला आडार कार्ड लिं नङाबा नों बेखौ रिनु खालामनांगोन दे दे होमबा